ہم اپنے کپڑے دھونے کے لیے اس کو دھونے کے لیے جو آلات لگتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں پہلے انہیں ہم یکجا کرتے ہیں یعنی کپڑے دھونے کے لیے ہمیں صابن کی ضرورت ہوتی ہے سرف کی ضرورت ہوتی ہے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک صاف ستھری جگہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پر ہم کپڑے دھل سکیں تو ہم لوگ اسے لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کپڑے دھلتے ہیں اور جہاں پر لوگوں کو چھت مہیا ہوتی ہے وہ چھت پر کپڑے ڈال دیتے ہیں دھوپ میں ان کے کپڑے سوکھ جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس چھت مہیا نہیں ہوتی جیسے شہروں میں بعض شہروں میں جو بڑے بڑے شہر ہیں لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں تو وہاں پر ان کو ہر ایک شخص کو چھت مہیا نہیں ہو پاتی ہے تو وہ لوگ اپنی بالکنی میں یا پھر اپنے کمرے میں پنکھا چلا دیتے ہیں اس کے ذریعے سے کپڑا سکھاتے ہیں یا پھر جن کے پاس واشنگ مشین ہوتی ہے وہ ان میں جو ہے سکھانے والی مشین ہوتی ہے ڈرائی کرنے والی اس میں وہ لوگ اپنے کپڑے سکھا لیتے ہیں اور کپڑے کپڑے کو کمرے میں ہی ڈال دیتے ہیں وہ چند گھنٹوں میں سوکھ جاتا ہے لیکن جن کے پاس یہ آلات مہیا نہیں ہوتے ہیں وہ بے چارے ہاتھوں سے دھلتے ہیں اور اس کے بعد بالکنی میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے سوکھنے کا انتظار کرتے ہیں اور پانی کم سے کم خرچہ ہو اس کے لیے ہم لوگ جو ہے ایک بالٹی میں کپڑے بھگا بھگو دیتے ہیں اس کے بعد پھر اس کو دھل دیتے ہیں پھر ایک بالٹی پانی سے ہی ہم لوگ اس کو کھنگال لیتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں کم سے کم پانی میں ہم لوگ اپنے کپڑے کو آسانی سے دھو سکیں کھنگال سکیں اور پانی کا ضائع نہ کریں تاکہ آپ آنے والی نسل کو پانی کا کسی بھی انداز کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کپڑے دھوتے وقت پانی کا صحیح استعمال کریں